हेल' आरे मा मा खोथा अ बोरमा दं नामा नोंनाव बोरमा दं नोंथांनाव आं मोनब्ला बायनानै लाबोगौफिनो औ बिनिफ्राय बे बोरमाखौ आं फिना फिनाय टाइमआव माबाफोर बेमार जायोब्ला मा मा दौनांगौ आंथ' फिफेराखै

आथ्सा दे

आं मोनब्ला बोरमा फिनो सान्दों बे बोरमा फिसिनायाव मा मा खालामनांगौ बेमार जाब्ला मा मुलि दौनांगौ आमफ्राय दोननाया मा रोखोम जायगायाव दोननांगौ आं बेखौ बुजिया रोङा मिथिया फिफेरिखाय बेखौ नोंथाङा अननानै खिन्थाहरदो आंनो मुलिफोर आथ्सा नोंथानिफ्राय बे खोथाखौ सम्पुर्न' खोनानानै मोजां मोनबाय आं बोरमाखौ लायनाय जासिगोन लायनानै आथ्सा